भारतमे शिक्षाके ब्यवस्था तऽ बड्ड नीक छै इसकुल कॉलेज सब छै लेकिन बाहर बला ब्यवस्था एतऽ नहि छै देहातमे ताहि लऽ कऽ बाहर सऽ एतऽ तक पढ़ेबो कयलक जल्दी नहि रहल अबेर लेटसेट मास्टरी आयल लेटसेट गेल चलि आयल कोइ मने ब्यवस्था सही ढंग सऽ नहि छै ताहि दुआरे बच्चा सबके बाहर भेजऽ पड़ल बाहर गेल तऽ ओत्तऽ पढ़लक लिखलक ठीक सऽ मास्टर रहल अपना कम्पाउण्ड भरिमे बच्चो के रखलक एत्तऽ तऽ छतियो टपिकए भागि गेल केओ देखनाहरे नहि छै रहतै रए मास्टर सब ढंग सऽ तऽ ने देखतै रए रहबे नहि करै छै कहीॅं रहल कहीँ बतियाइ छी कहीँ सब दू गोटा बैठल मास्टरेमे मास्टर सब बैठल रहल एहि सब ब्यवस्थाके दिक्कत छै एहि सब पर कड़ाइ रहतै रए तऽ ने इसकुल कॉलेज तऽ खूब छै सरकार तऽ बड्ड सुविधा देने छथिन लेकिन एतऽ मास्टरो सब आ पब्लिको सब मीलिकए ओकरा सुधारतै रए तऽ ने हेतै रए ताहि दुआरे लोकके बाहर भागऽ पड़ै छै आ बाहर भागय मे तऽ सब नहि जा सकै छै गरीब अमीर सब जगह लोक छै ओते पाइ जेकरा हेतै ओकरे बालबच्चा ने जेतै बाहर आ गरीब जे छै तकर बच्चा तऽ लपटिकए रहि जेतै गाँवमे तऽ ओ तऽ आगू नहि बढ़ि पेतै एहि सबपर तनी ध्यान देथिन रए जेना इसकुल कॉलेज बना देलखिन तेना मास्टरो सबपर ध्यान देथिन तऽ सब गाँवमे रहिकऽ पढ़ि लीखि लेतै रए गरीब अमीर सब आगू बढ़तै एखन तऽ से नहि होइ छै एहि सबके ध्यान देबै अहीँ आर ने तऽ फेर हेतै ऊपरे से ने जेना बना देलखिन तेना ओकर ब्यवस्था देथिन ध्यान देथिन रए कड़ाइ करथिन रए तऽ सब बच्चा अप्पन गाँवए मे रहिकऽ पढ़ि लेतय रए गरीबो कए आ अमीरो कए